اتر پردیش نے ہندوستان کی آزادی میں نمایاں رول ادا کیا ہے اُتر پردیش کے بطورِ خاص یہاں کے جو شعرا تھے شعراء ادبا اور صحافیوں نے ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا ہے اُنہوں نے اپنے قلم کو اور اپنے زبان کو ہندوستان کی آزادی کے لیے وقف کر دیا تھا اور شعراء نے اشعار کے ذریعے یہ لوگوں کے دِلوں کے اندر جو ہے حرارت پیدا کی اور اُن کو غلامی کی زنجیروں کو توڑ دینے پر آمادہ کیا اور ایک جوش جذبہ اور ایک ولولہ اُن کے اندر بھر دیا شعراء نے بطورِ خاص اپنے اشعار کے ذریعے صحافی حضرات جو تھے اُنہوں نے بھی اپنا فریضہ بحُسنِ خوبی انجام دیا پوری ایمانداری کے ساتھ اور اخبارات کے ذریعے اور اخبارات میں مضامین کے ذریعے آرٹیکلس کے ذریعے لوگوں تک ہاں صحیح صورت حال جو تھی مُلک کی اُس اُس کو پہونچایا لوگوں کو اُس سے واقف کرایا اور اُس کا حل کیا ہے کس طریقے سے ہم یہاں پر جو ہے جو دو غیر مُلکی آ کر قابض ہو گئے کیسے ہم اُن سے اپنے آپ کو رہا کرا سکتے ہیں آزاد کرا سکتے ہیں اُس کے اِس اِس ضمن میں اُنہوں نے بڑی رہنمائیاں کی اور مضامین لکھ لکھ کر کے کیا ہے لوگوں کے اندر ایک آزادی کا شوق پیدا کیا اور اُس کے نتیجے میں مُلکے عزیز کو نائنٹین فورٹی سیون اُنیس سو سینتالیس میں آزادی نصیب ہوئی